میری پسندیدہ سرفنگ کا تجربہ یہ ہے جب میں نے اپنی پہلی بڑی لہر کا سامنا کیا تھا یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا مجھے خوف اور تشویش کا احساس ہوا لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی اور جب میں نے آخرکار لہر کو پکڑ لیا تو مجھے ایک ایسا احساس محسوس ہوا جو میں نے کبھی پہلے نہیں کیا یہ میرا ایک ناقابلِ فراموش تجربہ رہا